हाँ मैं अपने परिवार के साथ एक बार मनाली गया था मुझे वह काफ़ी खूबसूरत जगह लगी यहाँ पे यहाँ पे ट्रैकिंग जो है यहाँ की सबसे प्रमुख एडवेंचर ऐक्टिविटी है यहाँ के कई पर्यटन स्थलों पर हम ट्रैकिंग का मज़ा ले सकते हैं यहाँ पे ट्रैकर्स को भी पर्वतों और जंगलों से कईं कईं किलोमीटर तक ट्रैकिंग का मज़ा दिलाया जाता है इन रस्तों से हमारे हम नदियाँ झरने ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी देखने को मिलते हैं